कुछ रसोई के टिप्स होते है जो मैं अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहती हूँ जैसे की जैसे की किसी भी चीज़ को फूलाने के लिए हमें बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकी वेटिंग बेकिंग सोडा का उपयोग करने से जो वित खाने का जो विटामिन बी है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है इसलिए हमें बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करना चाहिए यह सब कुछ टिप्से हैं जो मैं अपने सहयोगी के साथ सेयर करके खाने को और हेल्दी बनाना चाहती हूँ जो लोग ऑइल से पकाते हैं मैं उसे भूज के पकाना भूज के पका कर भुना खाना ज़्यादा मतलब भून के किस तरीके से पकाया जाता है वह सब टिप्स मैं अपने सहयोगी को साझा करना चाहती हूँ जिससे खाना स्वास्थ खाने से स्वास्थ अच्छा रहे अच्छा रहे न की स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ी हो